हमरा सैण्डविच बनबैमे नीक लागै या हम पहिने बजारसँ ब्रेड आनै छियै ओहि ब्रेडके पैकेटसँ खोलि कऽ तक तकर बाद ओहिमे हम टमाटर सौस लगाबै छी फेर हम आलू उबालिकऽ आलू छिलकऽ ओकरा हाथसँ बढिआँसँ गुरिकऽ तकर बाद ओहि ब्रेडपर हम आलू लगाबै छी आलूमे नमक उपरसँ नमक कनि छिट दै छियै तकर बाद प्याज टमाटर खीरा सब काटिकऽ ओहिपर ओ आलूपर हम बढिआँसँ सजा दै छियै ओहिपर कनि नमक चाट मसाला काला मिर्चके पाउडर सब लगाकऽ फेर दोसर ब्रेडोमे हम फेर सौस लगाकऽ ओ ब्रेडपर हम राखि दै छियै जब ओ दूनु भए जाइ छै तऽ ओकरा फेर हम गैस ओन करै छियै चुलहा जलाबै छियै तकर बाद ओहिपर तावा राखि कऽ हल्का बटर या घी दए कऽ ओ ब्रेडके बढिआँसँ दूनु तरफसँ सेक लै छियै तकर तकर बाद फेर ओकरा काटिकऽ चाकूसँ आधा आधा भागमे काटिकऽ फेर ओकरा प्लेटमे बढिआँसँ राखिकऽ सजाकऽ तब हम सब खाइ छियै ऐनहिये इएह प्रकारसँ हम सैण्डविच बनबै छियै तकर बाद हमरा चाटो बनबैमे नीक लागै यऽ आलू टिक्की चाट पहले हम कुकरमे आलू दए कऽ आलूके उबालि लै छियै ओकरा छिल लै छियै बढिआँ सँ फेर ओहिमे सब मसाला नमक हल्दी का हरा मिर्च सब कुटिकऽ ओहिमे मरचाईके पाउडर सब दए कऽ बढ़िआँ सँ ओकरा हाथ सँ सानिकऽ ओइ आलूके टिक्कीमे हल्का हल्का मैदा मिलाकऽ ओकरा फेर गोल गोल कए कऽ ओ टिक्की बनाबै छियै फेर तावा चढ़ाबै छियै ओहिपर हल्का हल्का दए कऽ ओ टिक्कीके तेलमे सेकै छियै फेर जहन ओ टिक्की भए जाइ छै फेर ओ छोलाके पहिने बजारसँ आनिकऽ भोरेमे फुलै लए दए दै छियै फेर छोलाके तीन चारि पाँच सीटी लगा दै छियै फेर लोहिया चढ़ाबै छियै लोहियामे तेल दै छियै तेल फोरन जीरा कचका मरचाइ सब सबकिछु दै छियै फेर ओहिमे लहसुन प्याज सब काटिकऽ दै छियै फेर छोला जहन भए जाइ छियै तऽ छोलामे नमक हल्दी धनिया मरचाइ चाट मसाला छोला मसाला ई सब दऽ कऽ छोलाके बढ़िआँ सँ बनाबै छियै तकर बाद छोला जहन भए जाइ छै तऽ फेर ओ जे टिकियो बनले रहै छै फेर प्लेटमे टिक्की दै छियै फिर टिक्कीके उपर छोला दै छियै छोलाके उपर चाट मसाला काला नमक लाल मिर्च पाउडर तकर बाद प्याज सब काटिकऽ प्याज दही लाल चटनी हरा चटनी सब सब मिलाकऽ दै छियै तब ओ चाट बनि जाइ छै तऽ प्याजके पकौड़ामे पहिले प्याजके मेहिं मेहिं मिहिन मिहिन काटि दै छियै तकर बाद ओहिमे कचका मरचाइ दै छियै फेर बेसन सब दए कऽ बेसनके बढिआँसँ दए कऽ मिलाकऽ फेर लोहिया चढ़ाबै छियै ओहिमे तेल दै छियै नमक हल्दी सब मिला दै छियै वएह बेसनमे फेर तकर बाद पकौड़ाके कम आँचपर फेरसँ बना लै छियै तऽ ओ पकोड़ा छानिकऽ निकाली लै छियै ऐनहिये सँ इएह प्रकारसँ पकोड़ो बना लै छियै तकर बाद फेर